हलो जी अच्छा जी आप मेरे बच्चे के विद्यालय से बोल रहे हो किसके सिर में बच्चे के मेरे पेट में दर्द है सिर में दर्द है सर आप ऐसा करो उसको कुछ टैबलेट दे दो इस वक्त तो मैं बाहर हूँ अब कैसे आना होगा मेरा आप उसको खाना पीना करा दो मैं आकर ले जाऊँगा वो में टैबलेट दे दो आप उसको सर अब तो में बाहर आ गया अब बताओ कैसे आऊं मैं सर दो घंटे के अंदर अंदर फ्री हो जाऊंगा कुछ खिला दो सर उसको टैबलेट दे दो आपकी बात क्यों नहीं मान रहा वो तो सर आप बताओ आप नहीं आ सकते उसको छोड़ने सर अब घर पर कोई है नहीं सब अपने कामों पर गए है और मैं भी बाहर हूँ सर अब मैं सर पड़ोसी को कहाँ से भेजूँ आप नहीं आ सकते आपको उतना टाइम नहीं सर आपके पास सर छुट्टी कितनी देर में होने वाली है तो सर आप कर लों थोड़ा ऐडजेस्ट कर लो भेज दो किसी के साथ बालक को तो सर आप आ जाओ ना आप फ्री नहीं है सब तो सर इस समय तो मैं बाहर हूँ और मैं दो घंटे के अंदर आ नहीं सकता बच्चे की हालत और खराब हो जाएगी अरे सर आप उसे कुछ खिला दो टैबलेट दे दो मैं आ जाऊंगा आपके पास दो घंटे में तो उसे बोल देना कि आप टैबलेट ले लो फिर हम आपको घर छोड़ आएंगे ऐसे तो बोल सकते हो आप पहले उसको खाना खिला दो और टैबलेट दे दो फिर में बाद में आ जाऊंगा आपके पास एक दो घंटे के अंदर अंदर और मैं फिर ले जाऊंगा उस को घर वैसे मिल जाऐगा टाइम मैं कर लूँगा एडजेस्ट हाँ जी मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री होने की अब मैं टैम लग जाएगा तो अब ज़्यादा टैम लग गया तो बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाएगी इसलिए आप उसको खाना पीना खिला दो और टैबलेट दे दो मैं आ जाऊंगा आपके पास पर सर ये बच्चे पढ़ने में ठीक है के मतलब तबीयत खराब होती है इनकी हाँ तो सर आप ध्यान दीजिए तबीयत की स्कूल का मौसम ठीक है स्कूल में पंखे वंखे चलते है हाँ तो सर आप ध्यान दीजिए बच्चों पर मैं आपके पास आ जाऊंगा दो तीन घंटों के अंदर बच्चों पर ध्यान दिया करो सर उसकी तबीयत खराब है आप रेस्ट कराओ ना उसे क्लास से बाहर निकाल कर बिठा लो